میرے پاس کچھ پرانی کلک کی ہوئی ہارڈ کاپیز بھی ہے جو کہ پرانے کلک کیمرے سے لی جاتی تھیں جسے ہارڈ کاپی فوٹو بھی کہا جاتا ہے اور میرے پاس ابھی موجودہ اسمارٹ فون کے جو ڈیجیٹل کیمرے ہوا کرتے ہیں اس کے ڈیجیٹل تصویرات جو کہ فون میں موجود ہوتے ہیں ہر وقت وہ بھی موجود ہے پرانی تصویرات کو جو ہے آپ کو ریل آتی تھی جو کہ کیمرے میں فٹ ہوا کرتی تھی اور بعد میں اسے آپ کو دھلوانا پڑتا تھا پر آج کل کی جو اسمارٹ فون کی تصویرات ہیں آپ کبھی بھی آپ کے فون میں موجود رہتے ہیں اور آپ فون سے اسے پرنٹ آؤٹ لے لے سکتے ہیں جو کہ کسی بھی پرنٹر سے لے سکتے ہیں پرانی ہارڈ کاپی فوٹوز میں یہ ہوتا تھا کہ آپ اس سے جذباتی طور پر اپنے جذدباتی طور پر آپ اس سے وہ کرتے تھے کہ آپ اس لئے پسند کرتے تھے کہ یہ میں نے کلک کی ہے اور اسے ایسی جگہ رکھتے تھے جس جس جگہ آپ اسے محفوظ رکھتے ہیں جیسے کہ الماری وغیرہ ڈسک وغیرہ ہو سکتا ہے کہ تاکہ آپ کے وہ فوٹو ہارڈ کاپی خراب نہ ہوں پر زمانے بدلتے ہیں اور بدلتے زمانے کے ساتھ اسمارٹ فون نے کیمرے کی جگہ لے لی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسمارٹ فون میں آپ کی لی گی لی ہوئی تصویر ہر وقت موجود رہتی ہے آپ جب چاہے جب اسے نکال کر دیکھ سکتے ہیں پرانی ہارڈ کاپیز میں یہ ہوتا تھا کہ آپ اسے جذدباتی طور پر آپ اسے بہت پسند کرتے تھے اور اس کی قدر بھی ہوتی تھی پر جیسے کہ اسمارٹ فون آ چکے ہیں اب وہ ہارڈ کاپیز کی قدر نہ رہی کیونکہ آپ اسمارٹ فون میں کسی بھی وقت آپ اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں اسی لیے جذباتی قدر پرانی فوٹوز یعنی ہاڈ کاپیز کی زیادہ ہے بالمقابلے کہ نئے اسمارٹ فون اور ڈیجیٹل فوٹوز